बे एन्जर बायदिसिना जायोब्लाथ' आङो ओइ माबानिफ्राय नार्सारिनिफ्राय मुलि लाबोयो आरो न' बांखो साफा खालामनानै

लिरस्रां सिबस्रां खालामनानै साफा लाखियो जायगाफोरखौ आरो बे बेमा जाल बायदिसिना माबा जायोब्ला बेखौ मा होनो हासिब लानानै सिबस्रां लिरस्रां खालामनाय जायो खालामो आङो मैलाखो सुखुवा जानाय लोंनाय आं माने साखोन सिखोन साखोन सिखोन लाखियो